गाहाय आबादाथ' जाहैबाय जोंना मायानो जोंनि जायगायाव आबादारिफ्रा मायखौ गायनानैनो मोजां मोनो माय आबादा दैज्लाङाव जायो दैजों गायो दै नङाब्ला जाया ओमफ्राय गोदोनि समावथ' मायखौ मोसौजों एवनानै हाल नांगोलजों एवनानै गायोमोन औ दानि जुगावथ' मायखौहाय मालाय ट्रेकटर जों एवो गायो औ मिसिना गायनाय मिसिन बो ओंखारबाय मिसिन गायनायजोंबो गायो गोदोनियाथ' नांगोलजों मानसिजोंसो गायो मोसौजोंसो गायो दाना ट्रेकटर जों गायो गायनायाबो ट्रेकटर जों हानायाबो ट्रेकटर जों मारा होनायाबो ट्रेकटर जों गासैबो ट्रेकटर जों जाजोबबाय आरो मिसिन जों जाजोबबाय दानि जुगना गोदोनाथ' नांगोल जुंगाल मानसि मोसौ ओमफ्राय मेसेङावबो गोरान खिति खालामो बेसरफोर फोयो औ मैगं थायगं गायो मेसेंफ्राव बिदिनो मेसेंनि मैगं दैज्लाङाव दैज्लांनि मैगं दानि जुगाव जोंनि बर' समाजाव फालांगिबो खालामसै मैगं थायगंजों एसे बुरजा बुरजा गायनानै मोजाङै दिहुननानै मा मा हाथायाव दिहुननाय जायो आरो हाथायफ्राव फाननाय जायो आबादा मेन आबाद गाहाय आबादा जाहैबाय माय मायखौ गायनानैनो आबादारिफ्रा बांसिन मोजां मोनो आरो

माय खिथियानो साबसिन आंनि मथेबाथ' माय खिथियानो साबसिन गोरान खिथियाबो जायो जेरैहाय बेसर ओमफ्रायो मागा दालि सबाय सबाया दैलाङावबो जायो मेसेङावबो जायो अनेख किसोम रोखोमनि दङ आबादालाय मावोब्ला खान्थु जोंनि जायगायाव मायखौनो बांसिन मावो आरो माय आबादखौनो बांसिन मावो माय आबादखौनो साबसिन मोनो गोरान खिथिनिफ्राय माय आबादखौनौ साबसिन मोनो मायखौनो मायरं खालामनानै जायो नालाय ओंखायनो मायखौ साबसिन मोनो जोंनि जायगायाव आरो आबादाथ' मावोब्ला अनेख दङ अनेख आबाद दङ मावोब्ला जोंनि जायगायाव बांसिनानो आबाद मावनाया बे दैज्लाङावनोसै आरो दैज्लाङावनो मावो बे मायानोसै मायनि अनगाथ' बांसिनानो गैया गोरान खिथि मेसेङाव जायो गोराना एसेनोसै